ओना तऽ दुनिआँमे बहुते सारा खेल छै लेकिन हमरासभके पसन्दीदा क्रिकेट अछि जेकि हम अपन दोस्तोके साथ खेलैत छी बहुते क्रिकेट हम अपन दोस्तोके साथ खेलैत छी एगारह गो प्लेयर ओहिमे रहबाक चाही अनिवार्य छै चारि पाँच गो एहनो प्लेयर रहैत छै जे कि जिनका कोनो खेलाड़ीकेँ चोट लागि गेलनि तऽ ओ हुनका जगहपर आबि सकैत छथि ई ई ग्राउंड जे छै से हमरसभके कॉलेजमे बड़का टाके ग्राउंड छै ओहिमे खेलल जाइत अछि ई क्रिकेट ओएह ग्राउंडमे खेलैत छी जाहिमे हमर अगल बगलके गाँवसँ सेहो सभ लड़कासभ आबैत छथि ओहिमे एवरी रोजाना रोजाना ओहिमे तीनसँ चारि घण्टा ओ टाइम दैत छथिन प्रैक्टिस करैत छथिन खेलय लेल क्रिकेट खेलैत क्रिकेटपर आओर ओ सभदिन खेलैत छथिन ई ग्राउंडमे आबि कऽ ओ सभदिन खेलैत छथिन आ खेललाक बाद ओसभ बैठि कऽ एकठमा सभआदमी अपन कनि काल बात चात करैत छथिन तकर बाद अपन घरपर के लिए प्रस्थान कऽ जाइत छथिन आ पसन्दीदा खिलाड़ी तऽ हमरसभक भारतके सभसँ प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली छथि जे हमरासभके लिये शिक्षाके छथि शिक्षाके प्रारूप छथि जे ओ हुनका सङ्गे खेल हुनका खेलैत देखि कऽ हमरासभके सीख मिलैत छै जे ओ केना खेलाइत छथिन ओहि ओहि लऽ कऽ हमरासभकेँ सीख मिलैत छै जे हम ओ हुनकर चलला रास्तापर खेलइयै ग्राउंडमे खेल ग्राउंडमे खेलेलासँ ई होइत छै जे ग्राउंडमे केना की खेलाएल जाइत छै से पता चलि जाइत छै जे केना की खेलाइत छथिन ओ कइ तरीकासँ खेलाइत छथिन ओएहसभ सिखबय लेल विराट कोहलीकेँ हम अपन